बैतूल ज़िले में बहुत सारी कहानियाँ हैं और किद्वंतियाँ है जिस में से छावल की देवी जहाँ आमला के पास है वो देवी जी सुबह देखो तो बचपन का रूप आता छोटा सा बच्ची बैठी हो दोपहर में जवान दिखती हैं औ शाम को देखो तो बूढ़ा बूढ़ा रूप दिखता है यानी तीन रूप बदलती हैं वो बहुत फैमस देवी है यहाँ से और यहाँ चंडी दरबार एक स्थान है चंडी दरबार चिचोली हरदह रोड पर है जहाँ कहते हैं कि वहाँ जो चंडी माता है बहुत जागृत है और वहाँ दो मंदिर बने हैं तो एक मंदिर में आपन ठोको तो आवाज़ आती है और एक मंदिर में आवाज़ नहीं आती है तो कहते हैं कि वहाँ के जो रानी थी वो गूंगी थी और वहाँ इतवार बुधवार के लोग बहुत लोग जाते हैं और अपने मन्नतें करते हैं और वहाँ मुर्ग़ा है बकरा है जो भी अपने मनौती है वो जा कर दे के आते हैं तो उनकी वो रक्षा करती हैं और यहाँ बैतूल के पास खान्डारा क़िला है जो पाँच किलोमीटर पर है तो वहाँ पर भी था कि वहाँ एक ईल राजा थे जो गोंडों के राजा थे और वो बहुत वीर थे और उनके पास एक पारस पत्थर था पारस पत्थर की कहानी ये है कि वो लोहे को अगर छूते थे तो वो सोना बन जाता था तो वो लूटने के लिए अंग्रेज़ लोग उनके पास आए थे तो उनके क़िले में क़िले के पास एक बहुत बड़ा तालाब था उस में उन्होंने फेंक दिए थे तो अंग्रेज़ों ने क्या करे थे एक हाथी के पैर में चार सांकल बाँध के उसको घुमाए थे तो उसमें से एक हाथी के पैर की सांकल सोने की हो गई थी और यहाँ से बैतूल के पास से दस बारह किलोमीटर दूरी पर है केरपानी बजरंग दद्दी दद्दा का मंदिर है उसकी कहानी है बजरंग दद्दा की मूर्ति बैल गाड़ी से लोग भैजते ही ले जा रहे थे तो वहाँ वो केरपानी जैसा गाँव आया तो वहाँ से बैल गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ी आगे ही नहीं बढ़ी लोग कितनी कोशिश कर लिए हम इसको आगे भेज दें ले जाएँ जहाँ के लिए लाए थे परन्तु वो वहाँ से हिली नहीं और उन्होंने वहीं रास्ते पर बहोत बड़ा मंदिर बना कर केरपानी गाँव का नाम है वहाँ बजरंग दद्दा की मूर्ति स्थापित कर दी जो बहुत फैमस लोग जाते हैं हर शनिवार और मंगलवार के दिन बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ अखंड रामायण कथा जो भी करना है वो करते हैं और बस्स